हम पवन कुमार चौधरी अहाँ सबके बीच ई प्रस्तुत करय चाहै छी जेना आज कल गाँव जे छै बहुत जादा मैथिल जेना गाँवके जे भाषा होइ छै आदमी वएह भाषामे बात करि रहल छै मगर जे शहरी आदमी छै उ मैथिली बाजै लेली हिचकिचाबै छै ओकरा तनिटा घबराहट होइ हैं मगर धीरे धीरे जे छै ई विलुप्त नहि होइ तैं लैके जे छै सरकारके तहत ई नियोजन निकालल गेल छै मैथिली भाषाके अहाँ सबके बीच दुनिआ ककरो भी अपना मतलब की भाषा नहि भूलैके चाही सबके अपना अपना अथी करैके चाही सब एक संस्कृतिक जे होइ छै ओकरा निभाबैके चाही जे जेना चलि रहल छै ओकरा ओहि हिसाबसँ चलाबैके चाही लोक अपना संस्कृति नहि भूलै